हमरा ग्राम ग्रामीणमे बहुत तरहके नाटक होइत अछि जे इहाँ एतय तऽ दुर्गा पूजा होइत अछि तऽ नाटकसभ होय बहुत अच्छासँ रामायणके नाटक होइत अछि आओर दुर्गा पु दुर्गा जीके जे नाटक हो होइत अछि ओहीपर नाटक होइत होइत होइत अछि यहाँपर एहि एहि एहि जगह आओर बहुत अच्छा नाटक बहुत बहुत गामसँ लोकसभ आबैत अछि छथिन देखै लेल जे केहन तरहके नाटक छै हमरासभके बहुत अच्छा लगैत छनि देखि कऽ आओर बहुत होलीमे दीपावलीमे नाटक कयल जाइत अछि नाटक आओर बहुत जग जगह तऽ कोनो फेस्टि मतलब पन्द्रह अगस्त वगैरह सभ होइ छै तऽ ओहोपर नाट नाटक होइ छै से मतलब बेटी बेटीसँ सासु बहूपर मतलब बेटी सभपर ओसभ नाटक होइत अछि बहुत अच्छा लागि रहल छै हमरासभके ग्रामीण इ ची ग्रामीणमे ई छोटा छोटा चीज देखि कऽ आओर बहुत अच्छा लागि रहल छै जे नाटक एतेक सुन्दरसँ होइत अछि बाहरसँ लोक मङ्गाए कऽ नाटक होइत रहै कतेक गामके लोक भी रहैत छै नाटक करै छै बहुत अच्छा लागि रहल छै सभ ग्रामीण मिलि कऽ खूब अच्छासँ मस्तीसँ देख देखैत रहै छी आओर हुनकासँ सभ एकदम खुश रहै छथिन रामायण जैसे राम राम रामजीके नाटक होइत अछि सीता सीता जीके नाटक होइत अछि आओर बहुत जगहसँ लोकसभ आबै छथिन देखै लेल प्रदर्शन करै छै बहुत जगहसँ अच्छा लगैत रहै छै देखैमे आओर नाट दीवाली होय छठि होय सभपर एकदम प्रदर्शन होइत अछि आओर अच्छा भी लगैत अइ हमरासभकेँ हमरासभकेँ मतलब सपरिवार मिलि कऽ सभ देखैत अछि नाटक हमरासभके खुद बगलमे ही एक नाटक होइत अछि सरस्वती पूजामे हमरासभके घरके बगलेमे होइत अछि नाटक होइत रहै छै आओर बहुत एहन नृत्य नृत्य डांस होइ छै जाहिमे लड़कीसभ डांस करैत रहैत छै नाटक करैत अछि हमरासभके देखैमे बहुत नीक लगैत रहैए आओर मिथिलाञ्चलमे तऽ इएहसभ तऽ खूबी रहै छै जे छोटा छोटा चीज देखैमे हमरासभके बहुते नीक लगैत रहैए आओर आओर की कहैत छै हुनका सभके सरस्वती पूजामे मनाए मनाओल जाइत छै आओर छोटा छोटा मतलब हमरासभके गाममे बच्चो रहै छथिन हुनकासभके डांस मतलब डांस करबाक इच्छा रहै छनि तऽ ओहोसभ डांस करैत छनि आओर अच्छा लगै छै बच्चोसभके डांस देखैमे कतेक सुन्दर लगैत रहै छै देखैमे ब बच्चासभके डांस